हेल्ल' जमेट' आं दहाय बाजै हटेलनिफ्राय अमा बेदर बिहरदोंमोन दा आं बेखौ रिसिभ खालामनो हानाय अबस्थायाव गैला अननानै केनसेल खालामफिनदो